बिसायख'थिनि समाव जोङो मोजाङै मोजां बिसायख'थिखौ होबोनो मोनदों जोङो जोंनि जायगायाव आरो बिसायख'थि होनाया मोजाङै मोजां जालां जोबदों मानो होनब्ला जों बिसायख'थि जानाय समाव फुंनि समनिफ्रायनो बिसायख'थिखौ जागायजेनो फुंनि डाइन बाजिनिफ्राय बेलासिनि ब्रै बाजिसिम हिनजावफोरना हिनजावफोर आरो हौवाफोरना हौवाफोर मोननै लाइन जायो बेवहाय फलिं मास्टार थायो आरो बेहाय माखासे सेकुरिटि थायो लाइन लाइन जानानै साफ्रामबो गाव गावनि बिसायख'थिखौ फुंनिफ्राय जागायनानै बेलासि सिम माजाङै मोजां जालाङो बेवहाय ऐसेबां जोङो उसुबिदा जानायखौ नुवाखै मोजाङै जायो नाथाय गुबुन जायगाफ्राव बिसायख'थि होनायाव एसे एनै प्रब्लेमआ जायो एसे मानो होनबा गुबुन गुबुन रोखोमनि कासनि मानसि थायो ना बेवहाय सोरबा सिगाङाव सिगां होनो नागिरो आरो बेवहायनो एसे एनै नारा नाथा जालायनाया मानो होनबा नेमनिथिजों बिसायख'थिखौ गाव गावनि बिसायख'थि होनब्ला बेखौ जेबो जाहोन जाया